کچھ وقت سے میں ایک اچھا موبائل لینا چاہ رہا تھا تو میں بار بار میں ہر جگہ سرچ کر رہا تھا کہ موبائل کوئی اچھا ہو تو جب میں ایک موبائل لانچ ہوا ہے جو مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا وہ میں آن لائن سرچ کرا اس کے بارے میں دیکھا اس کے فیچرس دیکھے سب دیکھے تو دیکھنے میں پتا نہیں چل پاتا اس لئے میں جا کے شاپ پہ گیا شاپ پہ سے میں وہ موبائل لے کر آیا خرید کر اچھے ریٹوں میں مل گیا تھا اس کے علاوہ جب میں نے اس کو یوز کرا میں نے اس کے فنکشنس دیکھے تو شروع میں تو اس کے فنکشن بہت اچھے تھے لیکن بعد میں دھیرے دھیرے دھیرے ٹائم جاتا رہا تو اس میں بہت سی کمیاں نظر آنے لگیں مجھے جیسے کہ اس کا پروسیسر بہت سلو ہے ٹچ پہ جب ہاتھ مارتا ہوں تو ٹچ چلاتا ہوں تو بہت دیر میں اوپر نیچے ہوتا ہے اور اس کا وائس جو جو ریکارڈنگ کا سیکشن ہے وہ بھی اتنا اچھا نہیں ہے ویڈیو کوالٹی اچھی نہیں ہے بہت سی چیزیں اس میں ایسی ہیں کہ جو سیٹسفائی نہیں ہو پایا میں اور پرائز اس ٹائم تو مجھے سہی لگے لیکن جب بعد میں میں نے یوز کرا تو پرائز بھی زیادہ تھے